जय झूलेलाल हा हा ड्रेसूं खपंदियूं हुयूं आहियूं अथव सुठे नमूने अच्छा रेंज रेंज घणी घणी अथव भले ॾिण ॾियण वठण जे कमु खपे हिकु उची बि खपे त थोरो अघु हेॾे होॾे कंदव न कंदव हा त पीलो बीलो कलर न खपेव बिलू या पिंक या रेड उहे सुठा कलर खपनि असांखे हल्कीअ में ॾिसंदमि न ॾे वठि लाइ त थोरो मीडियम खपनि न हा कलर सुठा चइजोसि कलर सुठा चइजोसि हा अच्छा ॿिया कलर थोरा कढायोसि न अञा हिननि जा अघु ॿुधायो अच्छा ऐं सिल्क जा अघु पंज सौ ताईं अथव काई अच्छा ॾेखारि ॾेखारियो ॿ टे ॾेखारियो अच्छा कलर हिन में थोरो हिन में वर्क थोरो झूनो नथो लॻे हिन खां ॿे काई वैराइटी ॾेखारियो चारि सौ वारी ॾेखारियो भले छह सौ ताईं बि हुजनिव त भले ॾेखारियो हिननि जा कलर कहिड़ा कहिड़ा अथव वर्क वर्क हिन में सुठो ल ॾेखारियो न कोई हाणे जेका हिन हाणे जेका नईं वैराइटी आई आहे हुन में कहिड़ो आहे ॾेखारियो ॾेखारियो ॾेखारियो उहा अच्छा हा इहो जामु सुठो लॻे थो वरी बि कलर हा हा इहे ॿई पैक करे छॾियो हा हा जय झूले हा हा जय झूलेलाल